आजकलके जमानामे फैशनके जमाना छै तऽ बेटी लड़की अपन पढ़ाइ भी करतै मशीन भी कपड़ा सिलाइ अनेक अनेक कपड़ा डिजाइन चलले हँ सिलबैवला सिएके लिए अगर बेटी लड़की अगर सिखि लै छै तऽ भविष्यके लिए ओकरा काम देतै बिआह शादी अगर विवाह हम करबै तऽ कुटुम्बके एतना बात तऽ बोलि सकै छिए जे हमर लड़की पढ़ल हइ पढ़ल छै किछु कपड़ो लत्ता सिखै छै सिए ले अनेक अनेक फैशनके कपड़ा लत्ता चललै हँ सिएके लिए अगर भविष्य नहि नोकरी चाकरी करि पएलै तऽ सिखल रहतै मशीन सिलाइ मशीन तऽ अपन कपड़ो लत्ता सी करिके तऽ किछु तऽ अपन उन्नति करि सकै छै किछु अपना भविष्यमे बालो बच्चाके लिए तऽ करि सकै छै घरो परिवारके लिए तऽ किछु कपड़ा लत्ता सी सकै छै किछु तऽ उन्नति जरूर हो करतै बच्चा तऽ फैशनके जमाना छै रङ्गबिरङ्गके कपड़ा चललै हँ सिए ले तऽ हमे प्रयासमे छिए जे अगर बढ़िआँसे सिलाइ मशीन सिखि लै कपड़ा लत्ता सिएके लिए किछु अपनो पारिवारिकमे किछु तऽ खरचा होतै ओहिसे किछु सी फाड़िके कपड़ा सितै तऽ किछु आगाँ विकास करतै भविष्य बनेतै तऽ सिएके छै सिखाना है सिखबैके छै बेटीके भविष्यके लिए पढ़ि लिखिके अगर नौकरी नहि मिलै छै तऽ बैठल कि करबै कुटुम्बसे एतना छै जे हँ हमर बच्चा पढ़ल लिखल छै तऽ किछु कपड़ो लत्ता सिलाइ करिके बाल बच्चाकेँ तऽ किछु बनेतै किछु तऽ खरचा पानी अपना उपलब्ध घरमे करि लेतै सिखैके चाही माइ बापके सिखबैके चाही भविष्यके लिए जे आगे भविष्यमे कि करतै फैशनके जमाना छै रङ्ग बिरङ्गके कपड़ा चलल छै पिन्है ओढ़ैके तऽ सिखतै तऽ सिएके लिए सितै अपना भविष्यमे अपना बाल बच्चाके लिए घर परिवारके लिए किछु कपड़ा सी सकै छै किछु बाल बच्चाके लिए पालनो पोषणके लिए किछु उपलब्ध करतै आगाँ किछु विकास करैके लिए तऽ अपन बाल बच्चाके लिए सिलाइ सिखैके लिए सिखबैके लिए माँ बाप गार्जिअनके सिखेतै भविष्यके लिए अगर नोकरी चाकरी नहि होतै तऽ बढ़िआँ बढ़िआँ सिलाइ कपड़ा सिएके लिए फैशनके दुनिआमे चललै हँ रङ्ग रङ्गके डिजाइनके कपड़ा सिएके लिए तऽ किछु अपना बाल बच्चाके लिए भविष्यमे किछ तऽ खरचा निकालै फैशनके दुनिआँ छै सिएके लिए कपड़ा रङ्ग बिरङ्गके सितै अपना बाल बच्चाके लिए तऽ विकासके लिए मेहनति करि लेतै